सासे गामि बा माबा मोनसे गामि सिंनि सासे हिनजावसाया जेब्लानोखि बेबायदि इदुकेसन लानाय सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो गोजौ लेबेलसिम फरायहैनो हायो एम ए बि ए बेबायदिनो गोबां रोखोमनि लाइन फरायहैनो हायो गामि बा थावन जेबो दिफारेन्स गैया बड' मालाबा इंलिस बेफोरबायदि जेबो दिफारेन्स गैया जेब्लानोखि सासे मानसि हिनजावसाया बेफोरबायदि इदुकेसन सानो थाखायब्ला जेबो गोरोन्थि जाया आरो जेबो मिसटेकनि जाया सासे मानसिया जेरैहाय बेबायदिनो इदुकेसन लानो थाखाय बा गिदिर सोलोंथाइ लानो थाखाय बेबायदिनो गुवाहाटी दिल्ली सेन्नाइ बेबायदि गोबां रोखोमनि जायगाफ्रावहाय खामानि मावहैनो हायो बेबायदिनो सोलोंथाइ लाहैनो हायो जाय सोलोंथाइखौ बिथाङा बेबायदि गावनि थांखि गावनि चयस बायदियै फरायहैनो हायो जेरैहाय सोरबा मास्टार दिग्री सोरबा बेबायदिनो इन्जिनियारिं बेबायदिनो उकिल सोरबा बेबायदिनो डक्टर बेबायदि फरायहैनो हायो जाय गामिनि मानसिया बेबायदि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि लाइफ स्टाइलखौ दानो हायो बा माबा मोनसे समाजखौ फोसाबनो बा माबा मोनसे जौगा होनो बर' हारिखौ जौगा होनो थाखाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो जाय सोलोंथाइखौ लानानै मानसिया बेबायदिनो जौगायो आरो जेरैहाय बर' हारिफोरनि गेजेरावहाय बेबायदिनो माबा मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि आरो बेबायदिनो बयजोंबो सिनाय जानाय मोनसे बर' हारिनि गेजेरजों गामि सिंनि गेजेरजों बेबायदि माबा मोनसे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बर'खौ बर' होननानै सिनायथि लानो हायो